डिजिसीस ओके सो हें पयलें न्ही जाल्यार रेनी सिजन्स पावसाळ्याच्या दिवसांनी फ्लू हो खूब कॉमन आसा विंटर सिजनान सुद्दां फ्लू कोल्ड हो खूब कॉमन आसा तेन्ना आमी कितें करप सकाळीं उठून गारगल करप गडगडे घेवप गरम उदकाचे भितर हळद घालप मीठ घालप आनी गडगडे घेवप सकाळीं उटून मागीर काडे करप ओके काडे खंयचे काडे तुळशीचे लवंग मागीर खडीसाकर हें सगळें घालून काडो एक करता तें पिवप आसता मागीर जे चिकनाचे सूप आसता ते पितात ओके मागीर हें जाले आपले क्लो कोल्ड आनी फ्लूज अशे हेच्या खातीर इवन हे कितें म्हणटा ते आपले म्होंव आसता पय हनी ते सुद्दां खातात मागीर हय हे खातात म्हणजे थोक सोर त्रोथ्स म्हणजे अशे ताळ्याचे कितें जाल्यार अशे सिजन्साचे पयलें जाल्यार हो एक कॉमन आसा आनी नॅक्स्ट कॉमन जे मोस्ट्ली जाता किदें म्हणटा तें इन द म्हणजे विंटरान मोस्टली खूब बायलांचे गांवांतल्यान तांचे पांय फुट्टात सकयल्यान हे फुट्टात आनी थोड्यांचे जे वयली पांयाची कातडी आसता ती स्ट्रॉबॅरी लेग्स म्हण आसतात हे कॉमन आसा एका पर्टिक्युलर एरिया विलेजान तें कित्याक जाता दॅट इज म्हणजे विंटरान जाता कित्याक जाता तेंची स्कीन खूब ड्राय आसा हे मोस्टली काणकोण ह्या एरियान पोवपाक मेळटा थंय वॉटर म्हणजे उदक कन्जमशन जें आसता तांचें तें खूब खूब कमी आसा आनी म्हणोन तेंच्या ते मोस्ट ऑफ द फॅमिलीज तेंच्या मोस्ट ऑफ द घरांनी हे पोवपाक मेयटा आनी तेन्ना तें कितें कशें प्रिवेंट करता ते तूप गांवठी तूप लायतात बायलां मागीर उदकान गरम उदकान पांय बुडोवन दवरतात मागी डॉक्टरां कडेन वतात आनी ते ट्रीट करतात तें आसा ते उदक कमी पितात न्ही काणकोणची थंय म्हूण तेंकां क्रॉनीक किडनी डिजीज हें खूब कॉमन आसा ते पर्टिक्युलर सिजन अशें ना इट इज थ्रूआवट मोस्ट ऑफ द म्हणजे खूब सारे फॅमिलीसान परिवारान हें क्रॉनीक किडनी डिजीज काणकोणान खूब अफेक्ट जाला इट इज नॉट म्हणजे सिजनाचे न्ही पूण आसा